मिताली तव्हांखे जेका इहा नढपिणु खां तकलीफ़ु आहे उन तकलीफ़ जे बारे में तव्हां थोरो ख़ुलासो कंदव हा हा ज़रूरु मां ॿुधाइणु चाहींदसि तव्हांखे की नढपिणु में किरी हुअसि तॾहिं खां तकलीफ़ु मुंहिंजी इहा चालू आहे कमरि में ऐं कंध में जामु सूरु रहंदो आहे ऐं जामु मतलबु इलाज बि कया एक्सरे कढियो त उनमें ख़बरु पई की थोरी तकलीफ़ु आहे ऐं उनसां पोइ डॉक्टर चयाईं ख़ून जी तपास करायो त उनमें बि विटामिन डी कैल्शियम आइरन इहो सभु घटि निकितो त उनजूं ताक़त जूं दावाऊं ऐं सभु गोरियूं वोरियूं सभु लिखी ॾिनऊं डॉक्टर त उहो हाणे मुंहिंजो चालू आहे त थोरो फ़र्क़ु आहे ऐं थोरो कॾहिं कॾहिं तकलीफ़ु बि थींदी आहे जीअं उथण में विहण में लेटण में जीअं पासो फेरायो त तॾहिं बि ग कमरि में अ कंध में सूरु रहंदो आहे थोरो घणो ऐं स्कूल जे टाइम ते बि जामु तकलीफ़ु सही मां स्कूल में अ विहण में जामु तकलीफ़ु जीअं पंज छ्ह कलाक विहणो पवंदो आहे त उनमें बि तकलीफ़ु जीअं कंधु हेठि करे लिखूं पढ़ो हर ॻाल्हि में मतलबु सूरु सूरु रहंदो ई हो मूंखे ऐं ममी बि जामु तंगु थींदी हुई की छा आहे तोखे एतिरी तकलीफ़ एतिरे टाइम खां तकलीफ़ लहे नथी त ममी ऐं पप्पा इन्हनि बि जामु इलाजु कराइण जो कयो सभु त हाणे दवाऊं चालू आहिनि मुंहिंजियूं ॿियो डॉक्टर चईं की त तोखे कमज़ोरी आहे हॾियुनि जी कमज़ोरी आहे त हो सभु चालू आहे हाणे दवा ऐं जीअं बोर्ड एक्जाम थींदा आहिनि परीक्षाऊं थींदियूं आहिनि ॾह ॾह स्टैडर्ड ऐं बारा बारावी में त उनमें बि मूंखे जामु मां कीअं कीअं करे एक्ज़ाम ॾिनो परीक्षा इहे सभु कई जीअं तीअं पास कई जीअं लिखण में तकलीफ़ु थींदी हुई की वधीक देरि न वही सघंदी हुअसि लिखणु करणु में त उनमें बि मां जीअं तीअं पढ़ाई करे पास थियसि सुठे नम्बरनि सां पास थियसि अहिड़ी त हू कान्हे पर तकलीफ़ु रहंदी आहे मूंखे सूरु वूरु सूर जे करे पोइ विहणु उथणु में किथे ॿाहिरि किथे वधीक देरि वही न सघां ऐं इहो सभु तकलीफ़ु रहंदियूं आहिनि ममी बि परेशानु रहंदी आहे की क मतलबु डॉक्टर खां पुछंदा आहियूं कॾहिं ताईं ठीकु थींदासीं थींदो मतलबु ईअं तकलीफ़अ त चवंदो आहे डॉक्टर थोरो टाइम लॻंदो छो जे करे हॾियुनि जी तकलीफ़ु जल्दी त न थींदी आहे ठीकु ऐं डॉक्टर चवंदो आहे खाधे पीते जो बि ख़्यालु रखणु खपे जीअं मतलबु सुठियूं शयूं खाइणु खपनि ऐं योगा करणु खपे मेडिटेशन सभु चवंदा आहिनि डॉक्टर मतलबु सुठो जीअं काजू बादाम इहे सभु खाउ इअं सभु चवंदा आहिनि डॉक्टर खीरु पीउ इहोई सभु चवंदा आहिनि बाक़ी ॾिसूं हाणे योगा जे लाइ बि चवंदा आहिनि योगा करण जे लाइ ऐं चवंदा आहिनि जीअं कंध जी ऐं कमरि जी एक्सरसाइज़ हूंदियूं आहिनि उहो सभु करणु खपे ऐं पंधि करण जे लाइ बि चवंदा आहिनि जीअं थोरो पंधि कजे त कीअं हॾियूं खुलनि थोरो मतलबु ख़ून जो बि उहो थिए सरकुलेशन इहो सभु चवंदा आहिनि बस इहो ई आहे